عام طور پر جب ہمیں بنائی اور سلائی كے لیے رنگوں كا انتخاب كرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہترین رنگ پلیٹ كو منتخب كرنے كے لیے كچھ تجاویز ہوتی ہیں ویسے تو عام طور پر میرا پسندیدہ رنگ ہرا نیلا كالا اور سفید ہے لیكن پھر بھی جب مجھے كوئی بہترین رنگ پائلٹ كو منتخب كرنا ہوتا ہے تو عام طو ر پر میں بنائی اور سلائی والی چیزوں كو دیكھتا ہوں كہ اسے كس كلر میں یا كس رنگ میں ڈھالا جا سكتا ہے یا اس كے لیے كون سے بہترین رنگ استعمال كیے جا سكتے ہیں جو دیكھنے والے كو متأثر كرے یا پھر جو دیكھنے والے كو اچھے لگیں تو اس كے لیے سب سے پہلے ہم ان ساری چیزوں پر غور كرتے ہیں اور اس كے بعد كسی رنگ كا انتخاب كركے اپنی بنائی اور یا پھر سلائی كا كام كرتے ہیں اس سے ہمارے جو بنائی والے یا سلائی والے كپڑے ہوتے ہیں وہ دیكھنے میں كافی اچھے اور خوبصورت لگتے ہیں اور دیكھنے والا اس سے لطف اندوز ہوتا ہے